सब से पहली बात तो ये है कि हमारी रु ड्राॅइंग के ड्राॅइंग को ले कर के रुचि तो बहुत थी अब भी है रुचि लेकिन हम किसी दूसरे फील्ड की त ओर निकल चुके हैं तो और मेरे मैंने जो मैं जो हाई स्कूल जब पढ़ रहा था मैं हाई स्कूल में तो उस टाइम में कम्पटीसन मेरे क्लास की एक मेरे क्लास्मैट से हुआ जिसमें हम और वो दोनों लोग टॉप पे आते थे बाक़ी सब नीचे के लेवल में थे तो मुझे ड्राॅइंग करना और ड्राॅइंग बनाना बहुत ही अच्छा लगता है मैं अपने कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ड्राॅइंग करना मेरी मेरा लक्ष्य था कि मैं आर्ट में मास्टर बनूँ बट वो प्लान मेरा कैंसिल अभी हो गया है लेकिन मुझे ड्रॉइंग करना अच्छा लगता है मेरी ये आकांक्षाएँ है कि मैं दूसरों को यही सलाह दूँ कि वो ड्रॉइंग करें